हिन्दी भाषा हम हमलोग जो बचपन से ही हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदी ही भाषा ही हमको पढ़ाए और पढ़ाई लिखाई में भी सिखाया गया बचपन में मेरे माँ बाप ने भी हिन्दी में बोला और हिन्दी सिखाया और हिन्दी मेनली हमलोग सब काम करते हैं अपना अन्य देशों की भाषा हमलोगों की समझ में नहीं आती है थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो कि हमलोग समझ लेते हैं वो उसको यूज़ भी कर लेते हैं हिन्दी भाषा खुद तो हमारे देश की राष्ट्र भाषा बन चुकी चुकी है हमलोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिन्दी यहाँ की मुख्य भाषा है और हिन्दी में ही हमलोग बातचीत पत्र व्यवहार सब कुछ हिन्दी में ही करते हैं हिन्दी हिन्दी हिंदुस्तान हिन्दी में हमारे बच्चे भी इसी परिवेश में पल रहे हैं हमारे यहाँ आम जन की भाषा हिन्दी है आ भारत में में भी कुछ लोग हैं जैसे पंजाबी हैं सिक्ख हैं हरीयाणवी हैं ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कुछ मिला जुला तो थोड़ा बहुत समझ में आता है नहीं तो नहीं आता है मुख्य भाषा हमलोगों की हिन्दी है हिन्दी में सब कुछ काम हमलोग हिन्दी से ही करते हैं हिन्दी पढ़े हैं जन्म से ही हिन्दी सिखाया गया हमलोगों को हिन्दी में हमारे सब रामायण महाभारत ये सब पुस्तकें भी हिन्दी में आ गई हैं और इसलिए हमलोग हिन्दी का ही उपयोग करते हैं और हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं को पढ़ने बोलने में हमलोगों को हिचक होती है नहीं बोल पाते हैं इसलिए हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए हिन्दी में कौन हमलोग भी जाते हैं तो हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं